प्रणाम मैडम मैडम में नीरज चोपड़ा बोल रहा हूँ मेम कक्षा आठ का विद्यार्थी हूँ आपके स्कूल में वो मैडम जी मेरा आई डी कार्ड खो गया वो पी टी वाले सर रोज बाहर खड़ा करा देते हैं अरे मैडम जी मैं तो रोज फुटबॉल खेलता हूँ पता नहीं कहा गिर गया वो आई डी कार्ड अब वो पी टी वाले सर को दिखता नहीं है वो रोज मुझे बाहर खड़ा कर देते हैं धूप में और मैडम मेरा आई डी कार्ड बनवा दो अरे मैडम आपके हाथ जोरू पैर परू प्लीज बनवा दो मेरा वो पी टी वाले सर रोज धूप में खड़ा करते हैं मेरे स्कूल आने का मतलब ही नहीं है पढ़ने भी नहीं देते पी टी में वो पी टी कराते हैं और फिर धूप में खड़ा कर देते हैं आई डी कार्ड नहीं मिलता उनको मेरा अरे मैडम मेरे गले में घमोरियां हो गई थी तो उस दिन तो वो निकाल के मैंने जेब में रख लिया उस दिन फुटबॉल खेल रहा तो घिर गया अब वो पी टी वाले सर रोज धूप में खड़ा कर देते है अब मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ नया आई डी कार्ड बनवा दो मैडम चार दिन से ढूंढ रहा हूँ सारी झाड़ियाँ आपके गार्डन की साफ कर दी मैंने पर मेरा आई डी कार्ड नहीं मिल रहा मैडम दोस्तों से मिलने का तो समय ही नहीं मिलता पी टी वाले सर रोज़ धूप बाहर बाहर खड़ा कर देते है क्लास के दोस्तों से मिलने ही नहीं देते उनको आई डी कार्ड नहीं मिलता वो रोज धूप में हाथ खड़ा कर के ऊपर खड़ा कर देते है अच्छा मैडम तो में पुस्तकालय में जाके नोटिस लिखवा लूँ मैडम वो पी टी वाले सर को बोलो रोज धूप में खड़ा कर देते हैं ठीक मैम धन्यवाद मैडम जी मैडम में प्रार्थना पत्र भी लिख दूँगा और पी टी वाले सर ने बोला कोई फाइन लगेगा वो भी में सम्मिट कर दूँगा और वो सूचना पट वाला जो आपने काम बोला है वो भी मैं कर दूँगा और आप मेरा आई डी कार्ड अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले बनवो दो मुझे परीक्षाऐं देनी है मैडम अच्छा अच्छा मैडम प्रार्थना पत्र पे मम्मी और पापा दोनों के साइन चाहिए या सिर्फ मम्मी के करा लाऊँ मैडम फिर वो पापा को पता पड़ेगा तो वो और मरेंगे अच्छा मैडम ठीक मैडम में प्रार्थना पत्र ले आऊँगा और भुगतान भी ले आऊँगा सूचना पट वाला काम भी करवा दूँगा मैडम पर अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले मिल जाएगा ठीक जी जी मैडम जी सीने से लगा के रखूँगा धन्यवाद